کون بول رہیں جی جی جی ہر طرح کی فرنیچر مل جائے گی آپ کو جی ہے دو لاکھ روپئے پڑ جائے گا ہاں پورا آجائے گا جی جی ہاں پیلا بھی مل جائے گا آپ کو کس چیز کا ایک پیس کا پینتالیس ہزار روپئے جی جی آفر چل رہا ہے ڈسکاؤنٹ بھی ہو جائے گا پندرہ پرسینٹ ہاں جو کلر چاہیے آپ کو ہاں ڈائننگ ٹیبل وہ بھی ہے جی جی جی مل جائے گی ہوں بہت اچھا کمپنی ہے اور بھی کچھ ہے اور بھی کچھ لینا ہے اچھا تو ٹھیک ہے کل آ جائیے گا صبح صبح آ جائیے گا

جی جی ٹھیک ہے ٹھیک